एक लाख दो हज़ार चालीस तीन लाख पाँच हज़ार सत्ताईस तीन लाख सत्ताईस हज़ार चौंतीस चार लाख पैंतीस हज़ार पचास पाँच लाख सैंतीस हज़ार अड़तीस